कोविडके बारेमे तऽ हमर ई मन्तव्य अछि जे कोविडमे बहुत सुधार भेलै सहरसा महिषीमे ओ नहिएके बराबर जकाँ आब भेटै छै एहिमे सुविधाके लेल सुधारके लेल ई आवश्यक छै जे साफ सुथरा हेबाक चाही अस्पतालके आओर आसपासके इलाकाके साफ रखबाके चाही आओर डेन्गूके गोटेक आधे भेटै छै एखन जकरा लेल ई आवश्यक छै जे जल सङ्ग्रहण बहुत दिन तक फ्रीज पानि जमा नहि रहबाक चाही ईसब धिआन रखबाके चाही